हॅलो हॅलो कोण उलयता कसलीं फुलां जाय आसली पन्नास रुपया एक हय हय ना गे बाबा जायना पन्नास रूपया जाय जाल्यार व्हर ना गे बाये म्हारगाय वाडल्या आतां खूब हय हय वीस रूपया एक हय हय आतां पावस पडटा नू खूब म्हणून फुलां पिड्ड्यार जाता कितके जाय आसले दिवया कमी करून दिता हारूय आसा चाळीस रूपया तीस रूपया व्हडलो हार देडशे रुपया कसलो जाय तुका बरें आनी कितें जाय आसलें आं आं बरें बरें